हा बिल्कुल मुखे ईअं लॻे तो कि असांजे ॿारनि खे सिंधी भाषा अचण ज़रूरी आ छाकाणि त ईअं असांजी मातृभाषा आहे असांजी पाण जी मिठी सिंधी ॿोली आहे माइटनि खे खपे कि पांजी ॿारनि खो शुरू खां ई आदत विझण सिंधी ॻाल्हाइण जी न त अॻिते हली करे ॾाढी मुश्किलु थी ते ॿारनि खे हिंदी या बि भाषा अंग्रेजी ॻाल्हाइण जी आदत पइजी थी वञे पोइ उन खे सिंधी सिखाइण में ॾाढी मुश्किलात ती अचनि हिन करे खपे की भाई शुरू सां ई ॿार खे ज़रूरु घर में ऐं वॾा जेके आहिनि सिंधीअ में ॻाल्हाइनि त पंहिंजी मिठी जेका आए असांजी सिंधी भाषा मिठी ॿोली आ ईअं ई असांखे कमु ईंदी अऊं असांजी संस्कृति हमेशा ज़िंदा रहंदी आहिनि भाषा खे असांखे अॻिते वधाइणु खपे असांजे सिंधी जी हिकड़ी पहचान आहे इन सां ई असां सुञाता वेंदासीं अगरि इहा भाषा लुप्त थी वेंदी त असांजे सिंधियुनि जो वज़ूद बि ख़तमु थी वेंदो इन ई ॻाल्हि ते ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे